हैलो हाँ किससे आप कौन बोल रहे हैं अच्छा अच्छा आप दीपि अच्छा दीपिका जी बोल रहे हैं दादी का नाम रामकली है ना अच्छा तो क्या प्रॉब्लम हो रही है अभी उनको

ओके वो टैबलेट्स अपने रेगुलरली ले रही हैं कि नहीं ले रही हैं अभी हाँ देखिए अगर उनकी डायबिटीज़ बढ़ रही है मतलब कि वो शुगर खा रही हैं है ना अच्छा तो देखिए अभी जैसे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में अगर उनको नहीं भी दें तो भी चलता है कि अभी आप ये करिए कि कम से कम थ्री मंथ तो इनको स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करवाइए उसके बाद आप मतलब छः दिन में एक बार दे सकते हैं अगर उनको इतनी पसंद है तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में अगर डायबटीज़ बढ़ जाती है तो वो बढ़ी हुई ही हो जा होती है तो मैंने इनको थोड़ी एक तो गोलियाँ भी पावर की की है है ना तो आप थोड़ा सा ये कंसल्ट करिए उनको कि अब थोड़ा उनको डायबटीज़ है तो उनको ख़ुद को समझना चाहिए कि नहीं मुझे नहीं खाना है अभी या तो फिर उनको मेंटालिटी इस प्रकार कि बनाइए या तो उनको बार बार इस चीज़ की याद दिलाइए कि उनको डायबटीज़ है है ना तो उससे ये होगा कि वो मतलब खाएगी नहीं मीठा क्योंकि आप कितना भी ध्यान आप कितना भी ध्यान रखेंगे तो वो तो मतलब कहीं ना कहीं से थोड़ा में थोड़ा कहीं ना कहीं से तो खा ही लेंगी थोड़ा सा उनके मेंटालिटी चेंज करिए बोलना कि तीन महीना तक ही आपको ये करना है इसके बाद आपको नहीं करना है नहीं नहीं कंटिन्यू कंटिन्यू हाँ अभी तो अभी तो थ्री मंथ तक के वो ही देना है फिर उसके बाद अपन एक परमानेंट सॉल्यूशन देखेंगे गोली का कि वो मतलब लाइफलॉन्ग उसको ले पाएँ नहीं ऐसा ऐसा तो कुछ है थोड़ा सा आप चावल कम दीजिए उनको बाक़ी तो आप जनरल में जो बनाते हैं बहुत ज़्यादा तेल का तला भुना नहीं देना है होटल वग़ैरह ले जाए तो थोड़ा अवॉइड कीजिए अभी तीन महीने फिर उसके बाद अपन उसको कंटिन्यू करेंगे

नहीं नहीं एक दिन नहीं खाए तो उनको डायबटीज़ बढ़ जाएगी अभी तो वो थ्री मंथ चलेगी उसके बाद भी वो मतलब हमेशा साथ ज़िन्दगीभर चलेगी उनके साथ थ्री मंथ थ्री मंथ बाद थ्री मंथ बाद ओके